असांजे ठाणा ठाणा में त केतिरी जॻहियूं मशहूर आहिनि जिते माण्हू चङी चङी देर वञी टाइम गुज़ारे सघंदा आहिनि ऐ मज़ो वठी सघंदा आहिनि जीअं त हिते मंदरु बि ॾाढा सुठा आहिनि ॿागीचा बि ॾाढा सुठा आहिनि ऐं हिते घणा ई मॉल बि आहिनि जीअं त टिटवाला जो मंदरु आहे शिव जो मंदरु आहे अमरनाथ में सांई बाबा जो मंदरु आहे ऐ हिन खां सवाइ कोरम मॉल आहे इटरनिटी मॉल आहे ऐं केतिरी फोर्ट बि आहिनि जीअं त श्री गांव फोर्ट हिननि जॻहिनि ते माण्हू गॾु वेही करे घणो ई वक़्ति बिताइ सघंदा आहिनि ऐ जेके बि असांजा महिमान ॿाहिरां ईंदा आहिनि असां हुननि खे हिननि मनोरंजन जॻहिनि ते वञणु पसंदि कंदा आहियूं